हेल' सोरमोनलाय औ अह आनै मा खबर मोजांना अह दे दे बेफारा माबोरै सोलिबाय दं दासान्दि नोंस्रा नोंसिना मोजांथ' फान्नाय

अह एह औ आंहाबो मोजांथ' दासान्दि इसे मोजां जादो नै मैया दाख्लिसो लाना फैदों आङो माखासे फनसाच

मोजां जादो आंना आंनाबो इसे मोजां जादो मैया माबायाव सिमला बाजाराव फान्नाया इसे दस हाजारसो फानजादो अह उम जायखिजाया बेखौन्थ' अह दे मोजां औ दे जि रोजासो जादों आंनाबो इसे बारदोंसोमोन नामाथाइ जि रोजानि औ औ नैबे माबा सौफैबानो जासिगोनलाय बैसागु बायबानो जासिगोनलाय उम दासान्दि बेफाराथ' मोजांथ' बैसागोसिमा मोजाङा जाखागोन आनै औ बैसागोसिमा मोजाङा जाखागोन सोरबा हाबानि बायनाय मानाय औ उम खिसु खिसु माना खिसुमानफोरा आरो माबायोना ब्रैजि रोजा बाजि रोजा इसेनि फानखायो औ दे होमबा लाखिथ'दो दे आनैसो दे दोन्थ'बाय दिनै